हां जी ते मेरा जेह्ड़ा सेकंड प्रोडक्ट हा ओह् मै मै फ्लिपकार्ट तो मंगाया हा ओह्दे बिच्च मै शूज़ इक मंगाए हे ओह्दे कन्नै बी मेरा ऐक्सपीरियंस शैल हा पर इन्ना शैल निहा मतलब एह्दा हे की मै शूज जेहड़े कलर दे मंगाए ओह् उ'नें चेंज भेजे अलग रंग भेजेआ साइज बी निहा ठीक जिस स्हाबै दे उ'नें पैसे लैते उस स्हाबै दे ओह् प्रोडक्ट बी शैल निहा दे कन्नै जेह्ड़ा नुहाडा पैक कीते दा तरीका हा ओह् बी बड़ा गै बेकार हा बड़ा गै मतलब कि जिनें आखदे ना ओह् स्हान करा दे होंदे कि इस स्हाबै दा ते जेह्ड़ा मेरा दुए पार्सल कन्नै ऐक्सपीरियंस रेहा ओह् बड़ा गंदा हा मीशो कन्नै मेरा बोह्त ऐक्सपीरियंस ऐ जेह्ड़ा मेरा पैह्ले प्रोडक्ट हा लेकिन दुए प्रोडक्ट दा बड़ा इ'यां गंदा हून मेरा मन नि करदा में कुछ बी फ्लिपकार्ट उप्पर नोआंऽ लेकिन चलो ठीक ऐ एह् होई सकदा कि गलती ने रंग चेंज पाई ओड़ेआ होऐ पर ताम्मीं मेरा गंदा ऐक्सपीरियंस रेहा ओह् हा सैकंड प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट दा शूज हे